हैलो अंजी बस ठीक तुस सनाओ आं सुन्ना इसलै पचुंजा ज्हार ऐ चला दा चलो करी लैगे थुआढ़े कन्नै बा डिजाईन बड़े आये व्हाट्सएप पर निं तुस आपें आह्नियै दिक्खी लैयो कन्नै जकीन होई जंदा निं बंदे ई व्हाटसएप पर इंया लभदे आं दुकान पर आं आं तुस आओ कल्ल आओ कल्ल दिक्खी लैओ आनियै अं आं ऐसी टेंशन निं लैयो करी लैगे थुआढ़े कन्नै आं आई जायो आं ठीक ऐ कोई गल्ल निं तुस आओ पैह्लें दिक्खो पसंद करो भी रेट बनाई लैंदे आं नेईं लागे जादै अं चलो ठीक ऐ